हां में वीडियो कांफ्रैंस ही इक बारी अटैंड कीती ही जिल्लै मेरियां क्लासां आनलाईन होंदियां हां जिल्लै करोना शरोना हा ते अस वीडियो कांफ्रैंस उप्पर गै क्लासां लांदे हे बड़ा मजा औंदा हा टीचरें लिंक भेजना ते असें जाइन करना फिर उस्सी जाइन जूइन करियै फिर सानूं मैडम ने पढ़ाना मजा औंदा हा किश निं समझ आ फिर मैडम ने सानूं पुच्छना असें मैम गी सनाना कि हां इ'यां इ'यां एह् एह् ओह् ऐ साढ़े जिन्ने टापिक हे साढ़े सारे वीडियो कांफ्रैंस उप्पर साढ़े क्लियर होए हे साढ़े आनलाईन ओह् लगदियां हां क्लासां असें सबेरे सबेरे लिंक भेजना असें जाइन करना ते वीडियो कांफ्रैंस सारे बच्चे ऐड करदे हे जि'नें बच्चें नेईं समझ औंदा पुच्छी बी लैंदे हे जिस बिच्च माईक म्यूट कैमरा सब किश होंदा हा पैह्लें साड्डा मैंम अटैंडैंस लैंदे हे फ्ही साढ़े कोला म्यूट कराई ओड़दे हे फिर ओह् आपूं सानूं पढ़ांदे हे फिर ओह् सानूं अनम्यूट करने बोलदे हे सानूं कोई डाऊट बगैरा साढ़े कोला पुच्छी लैओ ते मजा औंदा सानूं क्लासां लाने सबेरे सबेरे अट्ठ बजे लिंक आई जाना असें उट्ठना सुत्ते उट्ठी उट्ठियै बैड पर क्लासां लाई लैनियां ते वीडियो कांफ्रैंस में इक बारी होर ऐड कीती ही में अपनी जाब इंट्रव्यू देन गेई ही ते असें आनलाईन ओह् कीता हा कांफ्रैंस कीती ही मीटिंग कीती ही मजा आया हा लाने दी सब किश अच्छे तरीके कन्नै होएआ हा